हाँ मैं देवांश माली बात कर रहा हूँ आप सुमित ट्रैवल एजेंसी से बात कर रहे है हाँ हाँ भैया मैने ही सुबह भी फोन किया था हाँ हाँ भैया मुझे मेरे परिवार के साथ हाँ भीम बेटीका जाना है भैया जी भैया हाँ भैया मुझे टवेरा या जीप मिल पाएगी भैया मैं दो दिन के लिए प्लान कर रहा था भैया हाँ मेरी योजना दो दिन की थी हाँ एक दिन जाना है सुबह और वहाँ पर रात रुक कर दूसरे दिन निकालना है भैया जी भैया चार लोग जा रहे हैं अच्छा अच्छा तो भैया आप कितना पर किलोमीटर कीमत लेंगे छः हजार भैया थोड़ा देख लीजिएगा भैया कम हो जाए तो हाँ भैया आगे भी आपसे ही बातचीत करेंगे आपसे ही गाड़ी करवाएंगे आगे भी अभी कम कर लीजिए हाँ हाँ ठीक है भैया हाँ हाँ कम कर लीजिए फिर मैं आपको बता रहा हूँ हाँ गाड़ी में वातानुकूलिंग तो है ना ऐसी तो लगा है ना हाँ ठीक भैया ठीक